नाच म्हणल्यार आमच्या शरिराच्यो शिस्तबद्ध हालचाली करप आतां शिस्तबद्ध हालचाली ह्यो शास्त्रीय नृत्यानूच करच्यो पडटा जातूंत शिस्तबद्ध हालचाली आसनात ताका फ्री स्टाइल अशें म्हणटात आतां नाचाचे खूब प्रकार आसात फ्री स्टाइल भरतनाट्यम कुचुपुडी कथकली किवा वेग वेगळे आतां वेस्टर्न प्रकारूय नाचाचे आसात तातूंत आमच्या शरिराची हालचाल जाता वेग वेगळ्या पद्दतींनी आमी हात पांय पोट कमर मान अशे आमचे अव्यव हालोवपाचो प्रयत्न करतात आनी ताका लागून आमच्या सगळ्या अव्यवांक फ्लॅक्सिब्लीटी येता शरिरांत रक्ता विसरण बरें जाता आमचें शरीर सगळे वाटेन हालपाक सुरवात जाता म्हणजे तेंची हालचाल करपाक आमकां सोंपें पडटा ही एक नाच करप म्हणजे आमच्या शरिरा खातीर एक व्यायामूच आसा हो व्यायाम आमकां आमच्या शरिराची भलायकी बरी दवरपा खातीर उपयोग पडटा प्रत्येकान आपल्याच्या शरिराच्या ठेवणी प्रमाणे किंवा आपल्या शरिरा प्रमाणे खंयचो नाच करप किंवा कश्या पद्दतिंनी नाचप हें जर विचार करून केलें तर नाचप हें आमचे भलायकेक नक्कीच बरें आसतलें आतां नाच करताना लोकांक खोस भोगता आतां खोस भोगता म्हणजे कितें जाता तर आमचें शरीर तातूंत हलकें जाता आमच्या शरिरांतली जी चरबी आसा फॅट्स आसात ते बर्न जाता तातूंत ते कमी जातात आनी आमचें रक्ता भिसरण बरें जाता आतां आमी योगा किवा योगासना करतात त्या पेक्षा लोकांक आतां झुम्बा हो जो प्रकारआयला नाचाचो तातूंत आमी व्यायाम करून आमचे शरीर आनी आमचे शरिराची भलायकी बरी दवरपाक प्रयत्न करता हो झुम्बा प्राकार आसता तातूंत वेग वेगळे प्रकारचे एकत्र केल्ले आसात थोडे थोडे थोडे थोडे अशे स्टॅप्स प्रत्येक तरेच्या नाचांतलो हितून घेतलेलो आसा आनी त्या तूंत मनशाच्या शरिराची भलायकी वाडोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा नाच करतना सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजें तुमचें मन प्रसन्न जाता मनीस नाच केन्ना करता जेन्ना ताका आनंद जाता खोस भोगता तेन्ना तो नाचपाक लागता आनी अशा नाचाच्या प्रकाराक मनशाची भलायकी सामकी जावपा खातीर झुम्बा हो प्रकार सद्द्याक खूब फामाद जाल्लो आसा झुम्बा ह्या प्रकारान मनशाची भलायकी वाडटा मोठी कोण मनशां आसा तीं बारीक जावपाक प्रयत्न करता तेंचे फॅट्स कमी जाता ते बर्न जावन तीं बारीक जावपाक जाता ताका लागून फक्त झुम्बाच करप अशेंय न्ही खंयच्याय प्रकारचो नाच केलो ती रेग्युलेरीटी जाय ती सातत्य जाय तातूंत तेजो सतत आमी म्हणजे प्रत्येक दिसा आमी जर थोड्या प्रमाणान नाच केलो तर आमची भलायकी बरी आसा ती बरी उरतली आतां नाचताना लोकांक खोशी जाता कित्याक तर मनशाचें शरीर आमकां जाय त्या पद्दतीन आमकां हालोवपाक मेळटा शरिराचो जो शीण आसा तो धूर जाता पयस जाता शरीर हल्के जाल्ल्या भशेन दिसता आनी मनांतल्यान जो आनंद मेळटा मानसीक आनंद म्हणटात तो आमकां ह्या नाचांतल्यान नक्कीच मेळटा नाच केल्ल्यान मनशाचें शारिरीक आनी मानसीक सुद्दा भलायकी वाडटा मानसीक भलायकी कित्याक वाडटा तर मनशाचें मन प्रसन्न जाता नाच केल्ल्या खातीर कारण मनशाचें शरीर जर बरें जालें बरें आसा तर मनशाची मानसीक भलायकी सुद्दा बरी उरता आनी म्हणुनूच मनीस जेन्ना नाचता तेन्ना ताका आनंद जाता खोशी जाता आनी ताची भलायकी वाडटा